हाँ हेलो हाँय मास्टर साहेब कि हाल छै किसब खबरि छै बढ़िआँ रहै छिए कि नहि बोलू अच्छा सी देबै अच्छा सी देबै भेजिए दस टा बच्चाके जे उमरि हेतै ओसब दे सी देबै पइसा जे हेतै दै देबै सी देबै हमे कि नहि अथी दसो टा दसो पनरहो टा बच्चा भेजिऔ ने दुइ दिनमे सी देबै दसो टा पनरहो टा बच्चा आबै ने तऽ दुइ दिनमे हमे सीके दै देबै कोइ अथी नहि रहतै हाँ भेजिए आओर दसो टा पनरहो टा बच्चा अएतै तऽ दुइ दिनमे सीके सी करिके दै देबै जे उमरि हेतै तऽ ओहिमे जोड़िके कि कहै छै सी लेबै तऽ भेजिए बच्चो आओरके भेजिए कपड़ो लै जइए सीके दै देबै हमे दुइ दिनमे कहिआ भेजै छिए हाँ भेजिए दसो गो पनरहो गो बच्चा हाथ लागतै तऽ दुइ दिनमे सीके तुरन्त दै देबै कि ओहो दुइ दिन करि लेबै तऽ अहाँसभ अपनासभ आबै नहि छिए घुमैलए आबिए बच्चासभ लेने आबिए जी हँ दसो पनरहो टा बच्चा आबै दिऔ बीचमे कपड़ा सीके दै देबै तब सी देबै कि नहि तऽ भेजिए अच्छा भेजिए तऽ चार्ज कि दर देलिए राखै छिए तब